असांजे देश में ग़रीबु ॻोठाणानि खे हुननि जे अधिकारनि हुननि जे हक़नि खां वंचित कयो वियो आहे हुतां जा ज़मीनदार लिखी छुपी चोरी छुपी हुननि खे ठॻे हुननि जी ज़मीनू पंहिंजे नाले ते करे छॾींदा आहिनि ऐं वरी हुननि सां गॾु वकील पुलिस स्टेशन पुलिस हवलदार बि हुननि सां सहभागी हुंदा आहिनि त हिन तरह सां हुननि ग़रीबु ॻोठाणानि खे ठॻियो वेंदो आहे